हमारे गाँव में सिंचाई कि सुविधा नहीं है और हमें इसी वजह से बहुत परेशानी होती है हमें बहुत ही बुरे हालातों कि वजह से बहुत ही हाला बुरे हालातों से गुजरना पड़ता है और हमारी सिंचाई नहीं होती ज़मीन तो हम हमारी ज़मीन भी उतनी उपजाऊ नहीं हो पाती है तो हम अपने सिंचाई करने के लिए हम बहुत ही कार्य करते हैं अपने सिंचाई के लिए जैसे कि हमारे पास मोटर वगैरह होतीं है और इंजन वगेरा होते हैं तो हम उससे हम सिंचाई कर लेते हैं ताकि हमारी घूघरू फसल उगती रहे और हमारे यहाँ भूमी पर जैसे सरसों गेहूँ बाजरा तिल मक्का गन्ने और गोभी गाजर मूली धनियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपनी ज़मीन पर उगाते हैं ढेंचा हुआ अपना और अपनी मेथी हुई और बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उगाते हैं और सिंचाई करने के लिए हमारे गाँव में सिंचाई के लिए कोई सुविधा नहीं है उस वजह से हम खुद ही सिंचाई करने के लिए अपनी मोटर जो इंजन वगैरह हैं मोटर को चला कर तो उनसे क्या बहुत ही लेट सिंचाई होती है हम बहुत कम होती है तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गाँव में भी सिंचाई कि सुविधा हो तो उस वजह से हमारे फसलें खराब न हो और हमारे फसलें बहुत ही अच्छे से वो होती जाएं उगें हमारी यह सिंचाई कि प्रौब्लेम हमारे गाँव में सिंचाई की प्रौब्लम बहुत ज़्यादा है उसी वजह से हमें बहुत कठनाई होती है प्रौब्लम से उस वजह से हम बोलते हैं तो हमें सिंचाई कि कि ज़रूरत है उस लिए हम सिंचाई अपने मोटर से करते हैं जेनरेटर वला से